जेल्लै अस स्कूल च पे आं ते स्कूल च तिन चार स्हेलियां हियां मेरियां जेह्ड़ियां ते उनें पैह्लैं मिगी घर बलान आना असेंगी ते स्कूल च बी मतलब सारें च गेम जो होनी जो गेम खेलनी जे सारें च पेह्लैं नम्बर मेरा अग्गें मेरा गै लांदे हे ते चार पंज स्हेलियां ही अस स्हेलियां कट्ठियां होइयै खेलना केह् ओह्लै खेलदे केह् हे लेंग डोडी इक लत्त उप्पर पैह्लीं बारी गोल तारा बनाना गोल तारा बनाइयै ते होर गोल तारा कोई ओह् थोह्ड़ी चाक जां कोई किश होंदा हा जो चप्पलां खोलनियां पैरें दियां ओह् चप्पलां जेह्ड़ियां सारियां गोल घेरा बनाना ओह् गोल घेरे दे बाद ते बिच्च साथी बनाई लैने पंज इक बंदे इक दे होए ते पंज गै साथी दुए दे चाहिदे ते पंज बिच्च होई जाने ते पंज बाह्र होने इक इक करियै इक इक बंदे गी सददे जाना ते ओह् जाइयै मतलब असेंगी बिच्च जेह्ड़ी गेम खेलना शुरू करनी इक लत्त पर असें नच्ची नच्चियै इक दुए गी पकड़ना ओह् पकड़न पकड़ाई जेह्ड़ी असें खेलनी ते बस जेल्लै स्कूलूं छुट्टी होनी स्कूल बी थोह्ड़ा दूर हा ते स्कूल दूर हा स्कूलू जेल्लै छुट्टी होनी तां ओह् उनें दिनें कुत्थैं गड्डियां थ्होंडियां हियां गड्डियां होंदियां गै नेईं ही ते टीचरें दे कौल खड़ोई जाना हून अज्जकल्ल ते मैटडोरां बी बथ्हेरियां थ्होई जंदियां ते ओह् बी थ्होई जंदियां ओल्लै गड्डियां नेईं हियां टीचरें दें कोल खड़ोना ते टीचरें कुदैं गड्डी रुकानी ते जेल्लै टीचरें चढ़ी जाना ते दाऽ लग्गना ते चढ़ी जाना पिच्छें ते नेईं तां असें थल्लैं दा गै दिखदे रौह्नां ते गड्डी चली जानी ते एड्डे दूरा कोई चार त्रै चार किलोमीटर साढ़ा स्कूल होंदा हा ते उत्थूं असें पैदल आना पैदल घर तकर आना कुतै रस्तै कुतै कुसै दे केम्ब लगे दा ओह् केम्ब तोड़ना ओह् खाना जां कुदें पैसे कुतै उनै दिनें पंजी पंजी बड़ी होंदी ही पंज पंज पैसे पाइयै ते समान लैना समान कदूं केह् हून अज्जकल्ल ते बड़ा केछ आए दा ऐ बजार पर उनें दिनें किश नेईं होंदा उनें दिनें अस गुड़ खंदे होंदे हे ओह् बस ओह् पैसे किट्ठे करियै कुतै गुड़ खरीदी लैना ते ओह् रस्तै बेहियै ते ओह् असें गुड़ शुड़ खाना पानी पूनी पीना नाड़ू होंदे हे तस्तैं नाड़ू बगा दे कोर्जां बरसांती दे दिनें कोर्जां नाड़ू पानी बगदे हे ओह् पानी गुड़ै दी ढिल्ली ढिल्ली खानी ते उप्परा पानी पी लैना बस स्हेलियें उनें दिनें एह् होंदा गै नेईं हा कि घर कुड़ियां लेट पुज्जां दियां जां ओह् पुज्जां दियां रस्तैं कुतै गीह्टे लब्भी गे ते गीह्टे लैने ते उऐ किट्ठे करियै ते असें उऐ खेढना शुरू करी देने बस ओह् स्हेलियां जेह्ड़ियां किट्ठियां सारियां मतलब हून इक स्हेली मेरी ओह् हून इसलै ओह् ते स्टा बनी दी स्टाफ नर्स ऐ ओह् इत्थैं लग्गी दी शालामार हास्पिटल ऐ ते ओह् बी मेरे कन्नै गै पढ़ी दी ते ओह् बड़ी अच्छी कुड़ी ही मतलब पढने बी लायक बड़ी ही मतलब सारे मतलब असेंगी बी नुहाड़े कोला सिक्खने गी मिलदा हा कुछ अस ज्यादा नच्चो नच्ची गै हे ते पढ़ाई पढ़ूई गी थोह्ड़े घट्ट गै हे नच्चने नूचने गी बड़ा कम्म हा साढ़ा ते बस स्कूल च कोई छब्बी जनबरी होनी जां पंदरां अगस्त आना ते चलो जी नम्बर साढ़ा गै पैह्लें लाना उनें चलो जी इनेंगी नचाओ पैह्लें बस जिन्नियां स्हेलियां ही फ्ही स्हेलियां अस जेल्लै पढ़ाइयां छड्डियां इक पास्सै पढ़ाई छोड़ियै ते दुए पास्सै ब्याह् आह्ला कम्म रचाई ओड़आ चलो जी ब्याह् पैह्ले पैह्ले इ'यै करदे हे जेल्लै कुड़ी पढ़ाई छोड़ियै ते पढ़ाई दे बाद उसलै गै दिखदे हे भई हां जी कुतै लब्भी जा तां ब्याह् करी ओड़ो चलो जी ब्याह कराई ओड़ेआ ब्होइयै आई गे पैंथल च पैंथलै दा बाद उत्थैं बी बड़ियां स्हेलियां बनी गेइयां अपनियां उत्थै बी मंदरे जाना मंदरे हा उत्थैं बड़ा अच्छा मंदर ऐ पैंथल च शनि दा मंदर ऐ शिवजी दा मंदर ऐ होर तला ऐ तला दी उत्थैं बड़ी ज्यादा टौर ऐ तला दी उत्थैं असें मंदर च जाइयै बस सतसंग उत्थैं सतसंग करना उत्थैं बी स्हेलियां छे सत्त स्हेलियां उत्थैं बनी गेइयां उनें स्हेलियें कन्नै गै बस ओह् ऐ सतसंग करने ओह् करना कट्ठे होना शामीं ज्याोतां जगाने गी चली जाना मंदर ज्योती जगा ने कुतै किश ते ओह् स्हेलियें कन्नै उद्धर ते जेह्ड़ियां ब्होई दियां पैह्ले मतलब मेरे कुआरें होंदे दियां स्हेलियां ओह् बेचारियां ब्होई गेइयां कुदै कुदै चली गेइयां बस इ'यै हून कुतै फोन पर गल्ल करदियां ते फोन उप्पर गै गल्ल गुल्ल होंदी ऐ ते उंदे कन्नै एह् एह् चलदा रौंह्दा बस फिर अपने बच्चे बूच्चे बच्चें दे बारें च बच्चे जेह्ड़े कुड़ियां ब्याई देई ओड़ियां न मुड़ा बी ब्याई ओड़ेआ ते बस हून पोत्तरा पोत्तरियां उंदा हून उनेंगी खढाने दा लग्गे दा कम्म ते चलो हून उनेंगी खढाओ बस उनेंगी खढा करनेआं ते उनेंगी गै पाला पूला न ते हून बस स्हेलियां स्हूलियां जेह्ड़ियां मेरी कुआरे होंदे दियां ओह् ब्होई दियां न ओह् आई जान तां बस उं'दे कन्नै टाइम पास होई जंदा उं'दे कोल बैठी गे बस बचपन दी अपनियां सारियां जेह्कियां साढ़ियां अपनियां क्हानियां गल्लां जेह्ड़ियां बचपन दियां न ओह् बैठियै असें हून बस ओह् करनियां ते हून ओह् जेह्ड़े पिछले अपने बचपन दे दिन बड़े चेता औंदे ते स्हेलियां बी ओह् आंदियां मिलदियां न अजें तक मिलदियां न साढ़े कन्नै इन्ना साढ़ा स्हेलिययें दा आप आपस च इन्ना प्रेम हा ते अजें तक आपें बिच्च अस स्हेलियां जेह्ड़ियां आपूं बिच्चें मिलदियां न ते हून जेह्ड़े ब्होने दे बाद जेह्डि़यां हून स्हेलियां न ते हून स्हेलियें बी बड़ियां जेह्ड़ियां इद्धरै दियां न ओह् बड़ियां बनाई दियां न होर असें ताईं हरिद्वार जाचै उद्धर असें बथ्हेरियां स्हेलियां बनाई दियां न राजस्थान तकर स्हेलियां बनाई दियां न ओह् राजस्थान च इक जेह्ड़ी ते ओह् भाशा साढ़ी समझी नि सकदी ते हिंदी बी उसी कुतै घट्ट घट्ट गै आंदी असेंगी बी नुहाड़ी भाशा निं समझ औंदी पर ओह्दे ओह्दे कन्नै बी साढ़ा कंटैक्ट चले दा कन्नै कन्नै ओह् मिगी फोन करदी आऊं उसी फोन करनी ते गल्ल नेईं उसी मेरी समझ औंदी ते नेईं निगी ओह्दी समझ ओंदी बस ओह् कोई इक दौ लफ्ज़ ऐ जेह्ड़ा आपूं बिच्चें समझ औंदा पर इन्ना मतलब उसी इन्ना होई गेदा मतलब इन्नी चंगा मिगी ओह् लग्गी गेदी उसी में लग्गी दी आंपू बिच्चें अस हरिद्वार जेह्ड़ियां स्हेलियां बनी गेदियां ते बस स्हेलियां बथ्हेरियां बनी गेदियां ते अपनियां कुआरें होंदे दियां स्हेलियां जेह्ड़ियां ओह् बी अडें तक साढ़ै कन्नै मिलै दियां न मिलै दियां ओह् स्हेलियां ते आंपू बिच्चें गल्लबात जो बी ऐ उं'दे कन्नै करै ने आं ते इत्थैं आह्ली स्हेलियां अस हून कट्ठी होई गेइयां शाम पेइयै हून मनमासे दा म्हीना चलै दा ऐ ते शाम पेइयै ते सारियां किट्ठी होइयै बस मंदर इक दूई गी अवाज़ मारनी ते भई तूं चल ओह्की तूं चल ओह्की तूं चल सारियें किट्ठी होइयै ते मंदर च ते मंदर च जेइयै बस सारियें किट्ठी होइयै ते उत्थैं बी हून सतसंग करने सतसंग कोई पूड़े आना दी कोई सोडा चुक्की लेयोंदी कोई केले आहनै दी सारियें किट्ठी होइयै जिसलै सतसंग होंदा खतम ते फ्ही ओह् सारे जने असें उत्थैं बेहियै जियां धाम भोजनियां बनांदे हे ना पैह्ले पैह्लें भई किट्ठे होइयै सारा समान किट्ठे करना ते फ्ही धाम भोजनी बनानी ते ओह् धाम भोजनी हून जेह्ड़ी ओह् हून अस मंदरै बेहियै बना 'ने ते चलो हून मंदर लग्गे दे हून एल्लै टाइम साढ़ा वैसे मंदरै गै जाना आह्ला गै ज्यादा ते होर बी मतलब शौक शूक इयां बड़ा फिरने दा कदें जिस पासै कोई जा दा होंदा उस पास्सै टुरी पौन्ने आं ते